हैलो हमरा कल जन्मदिन छै मिठाइ आर्डर करना छै मिठाइमे चीनी कम सब्जीमे नमक कम मसाला कम काहेकि ऐसा कुछ आदमी छै कि ब्लडप्रेसरवला